नंगौ बेबो थिगानो मानि बर' रावजों माबा मिलायि होननाय माबा होनदोंनालाय बेखौ आंथ' सानो जोंनि बर'खौनो आं मोजां मोनो मोननाया ओमफ्राय गुबुनफोरजों मिलाया जोंनि भाषाया थारमानि सब जातिनिजोंनो मिलाया जोंनानो इसे जुदासिनबादि मोनो आरो बेखौ जोंनि बर' भाषाखौनो मानि जोंना माबायाव जोंनि बर'आवबो बेखौनो जा इसे मोनहां मोनहां जानानै दङनालाय बेखौनो आङो मोजां मोनो आरो गुबुननिजों मिलायनाय मोना आरो गुबुनफ्राबो जोंनि भाषाखौ रोंखाया रोंनायाथ' जों हले बेलेगनि भाषाखौबो रोङो बर'फ्रा ओमफ्राय जोंनि भाषाखौ बेलेग मानसिफोरा रोंनाया बहुत गोब्राब आरो बेखौनो नुहरो आङो